مجھے ایک بار جامع مسجد جانا ہوا تھا وہاں پر جب میں گئی تو میرے گھر کے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی جامع مسجد آ گئے ہیں تو جامع مسجد کے مینار بھی چڑھنے کی کوشش کی جائے یا چڑھ کے دیکھا جائے تمام لوگ وہاں پر جا رہے تھے گھومنے کے لیے ہم لوگوں نے بھی سوچا کہ وہاں پر چلا جائے تو ہم لوگ جیسے ہی گئے اندر تو بہت زیادہ اندھیرا تھا کہ میں گھبرا گئی اور اتنا زیادہ ڈر گئی کہ میری ہمت نہیں پڑنے لگی لیکن پھر گائڈ نے بھی بتائی مجھے بتائی کہ اتنی زیادہ دقت نہیں ہوگی پھر بھی اس جگہ پر چڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کے ہاتھ نہیں دکھایا جاتا اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہاں پر لیکن اس کے بعد جب میں مینار پر چڑھی اور وہاں جانے کے بعد مجھے وہاں سے دلی کا نظارہ دیکھنے کو ملا وہ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا اور اس زینہ پر جو چڑھنے کے دوران جو ہے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اپنے ڈر پر قابو بھی پایا کسی طریقے سے